आंहा बिदिनो माखासे पारसेनल थांखि बा मिजिं थिनाय दङ जायैबाय बे मिजिंथिनायानो जायैबाय बे आंनि गथ' दङ आंहा सासे बे गथ'खौ नोङो मोजाङै नोङो सोलोंथाय लाहोनानै आङो गिदिर गावनि आथिं आव गाव गसंथानानै थानो हानाय सासे मुंदांखा सुबुं जानाय बेफोरखौ आं नाजाबोगासिनो दङ नाजायो जेब्लासिम नाखि गावनि थांखि सिम सहैगोन आं बेफोरखौ मावफुं जोबनो थाखाय आङो नाजाबाय थागोन नाजाबाय थागोन आरो नाजाबाय थागोन बेनि थाखाय आंखौ आंनि न'खरखौ बेंग्रा आंनि बिसियानो आंखौ हेफाजाब खालामो जाहैबाय आंबोथ' बिदिनो सब समाय आंङो न'आव थाबाय थानो हाया आंहाबो साख्रि मावनांगौ जाहैयो साख्रि मावनानैसो आं बेथन मोनो बिजोंसो आंनि न' बां आं सोलियो थेवबाबो आङो बे थांखि निफ्राय आङो बारा गोजानाव थानो हानाय नङा बिजों लोगोसे आंनि बे पारसेनल जेनाखि थांखि जाफुंसारनायाव आंनि बिसिआनो आंखौ जोबोद सहाय खालामो सिगांनि फ्रायनो खालामबोदों आरो उनावबो खालामगोन आसा खालामनानै थागोन सहायखौ आं बिखौनो आसा खालामनाय जायो